पिछले कुछ वर्षों में जबलपुर ज़िले का काफ़ी विकास हुआ है और यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए ट्रैफ़िक व्यवस्था को देखते हुए हमारे जबलपुर शहर में एक फ़्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे बच्चे इस्कूल जाते हैं और ऑफ़िस वाले अपने वर्क में जाते हैं तो ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा रहता है कि एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं तो इस कारण हमारे कुछ राजनेताओं ने यह मुद्दा काम उठाया कि यहाँ पे फ़्लाई ओवर का निर्माण करना चाहिए जिससे कि ट्रैफ़िक व्यवस्था को डाइवर्ट कर देना चाहिए और हमारे जो इस्टूडेंट हैं और जितने भी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं वो अपना आसानी से अपने गंतव्य स्थान पर जा सकें तो ये काफ़ी इसमें चेंजिज़ आए हैं और अर्थव्यवस्था जबलपुर की काफ़ी सुधरी हुई है यहाँ पे काफ़ी नए नए उद्योग धंधों का विकास हुआ है जैसे कि पार्क बनाया गया है यहाँ पे रामू वॉटर पार्क बनाया गया है और और भी एक दो चीज़ें हैं का निर्माण कार्य हुआ है जिसमें काफ़ी बेरोज़गार युवकों को उसमें रोज़गार मिला है और कई जो बेरोज़गार लोग हैं उनको बैंकों की तरफ़ से लोन मिला है जिससे कि वे अपना कामकाज कर सकते हैं और इससे हमारा जो व्यापार वगैरह है और व्यवस्था है वह काफ़ी डेवलप हुई है और जो पहले के जबलपुर के समय में और आज के जबलपुर में का बुनियादी जो ढांचा है उसमें इतना परिवर्तन आया है कि हर जगह निर्माण कार्य आपको देखने को मिलेंगे चाहे वो पार्क हो हॉस्पिटल्स हों या मॉल्स हों या बहुत सारी अपनी आपकी व्यापारिक दुकानें हों इन सबमें काफ़ी चेंजिस देखने को मिले हैं मॉल हमारे यहाँ जबलपुर में दो मॉल्स हैं जो काफ़ी आपको मेट्रो सिटी का एहसास कराते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे जबलपुर शहर में काफ़ी डेवलप हुई हैं और यहाँ का रेलवे का भी बहुत इंप्रूव हुआ है जो मदन महल इस्टेशन है उसको भी काफ़ी बड़ा कर दिया गया है जिससे कि यात्री अपना सामान और अपना टाइम यहाँ पे व्यतीत कर सकें उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो